हा मां मुंहिंजी हिकु साहेड़ी जंहिंजो नालो सिमरन आहे हुनखे तरण जो सिखण में मदद कई आहे हुनखे शुरूआत में इलाही टफ पियो लॻेसि ऐं सिखण में बि वांधा पिया अचेसि मां हुनखे धीरे धीरे हिकु खां पोइ हिकु स्टेप कराए तरण जो सेखारियोमांसि हाणे उहा सुठी तरह सां तरी सघंदी आहे हा मां पाणीअ में डुबण जो हाल बि ॾिठो आहे हिकु दफ़ा मां तलाउ में तरण वेई हुयमि तंहिं महिल अचानकि सां पाणीअ जो प्रवाह वधणु लॻो ऐं डुबणु जहिड़ी स्थिती अची वेई पर मूंखे सुठी रीतना तरण अचे पियो जंहिंजे करे मां बची वियमि ऐं मुंहिंजी साहेड़ियूं बि बची वेयूं हा मां हिकु भाईअ खे डुबंदे बचायो आहे बरसाति जे टाइम में सभिनी जॻहियुनि ते इलाही पाणी भरिजी वियो हुओ ऐं बाहिरि निकिरण जहिड़ी स्थिती कान हुई पर मां मुंहिंजे कमु सां ॿाहिरि वेई हुअमि पाणीअ जो जोर वधारे हुओ तंहिं महिल हिकु बुढो भाई तरणु लॻो हुनखे मां दोरीअ सां खिचियो ऐं हुनखे मां बचायो